हाथसँ बनल कपड़ा बाजारमे रेडिमेड कपड़ासँ कोनो अलग नहि अछि रेडिमेड कपड़ासँ विशाल बाजार रहितो लोकके एखनो बुनाइ आओर सिलाइवला कपड़ा खरीदैए किआकि नीक लागै छै